साढ़े इत्थै जेह्ड़े बड़ी सारी फसलां लांदे न साढ़ी खानदानी मतलब लोक जेह्ड़े मैक्सीमम मक्के दी गै खेती जे कनके दी खेती करदे न ते मक्के ते कनक दी खेती जेह्ड़ी ऐ ओह् लोग बड़े गै बड्डे पैमाने पर करदे न की जे कनक जेह्ड़ी ऐ ओह् कनक लोग जादा लांदे न मक्का थोह्ड़ियां घट्ट रांह्दे न की जे मक्का जेह्ड़ियां ओह् खाना थोड़ियां घट्ट पसंद करदे न की के अज्ज दे दौर चले दा ते इस जमाने च मक्का लोग मक्का लोग घट्ट गै प्ही बी कनक जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी जादा लांदे न ते जिन्ने हारे खेत्तर होंदे ओह् सारे कनक जेह्ड़ी ऐ ओह् लांदे न किश कनक लेकिन ओह् खाने ई रक्खी लैंदे न घर ते किश कनक जेह्ड़े न ओह् बेचदे न जेह्दे कन्नै कमाई करदे न और कनक जेह्का ऐ ओह् मनाया जंदा साढ़ै इत्थै ते साढ़ी इक मतलब पुरखे दी जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ खेती ऐ अज्ज दे जमने च बड़ा किश बदली गे दा जि'यां हाईब्रीड बड्डी जादा कनक होंदी ऐ थोह्ड़े घट्ट घट्ट खेत्रें बिच जादा कनक होई जंदी ऐ ते एह् जेह्ड़ी कनक बगैरा लोग राह्ंदे न और साढ़ी खेती जेह्ड़ी होंदी एह्दे च स'रेंआं राह्ंदे न